हल्लो जिसि कन जी ॻाल्हायो था जिसि कन जी मां ॿुधो आहे त तव्हां भाड़े ते गाॾी ॾींदा आहियो अछा अछा त हीअ गाॾी जि केतल मतिलबु किलो मीटर जे हिसाब ॾींदा आहियो की अ पिट्रोल पाणेई भराइणो पवंदो की तव्हां भराए ॾींदा अछा अछा मां मुंहिंजे हिते घोट सां गॾु आई आहियां त मूंखे एन अंजार वञिणो हो कपिड़ा वठण हा अछा अछा त मां उहो ई ॿुधो हो त हिते सुठा मिलंदा आहिनि अंजार में सस्ता बि हूंदा आहिनि रेट बि सही हूंदो आहे त हा त मूंखे गाॾी खपंदी त मूंखे कलाकु ॿ कलाकु त लॻी वेंदो हा अछा मुंहिंजे घोट खे त बाईक हलाइणु फ़ाएजंदी आहे त असांखे बाईक ॾिजो त पोइ तव्हां घणो वठंदा हा किलोमीटर अछा न न असांखे त ॿ कलाकु ई लॻंदा कलाक जे हिसाब सां

अछा अछा त मां मुंहिंजे घोट खां पुछी करे पोइ तव्हांखे ॿुधायांव थी थोरी देर में मुंहिंजे घोट खां अछा अछा हा अछा न न मां पुछी ॿुधायान थी बसि मां तव्हांखे ॾह पंदरहां मिन्ट में ई फ़ोन कयांव थी ऐं ॿुधायांव थी पुछी करे बॉम्बे मां आया आहियूं हा न घुमिया बि कोन आहियूं घुमण लाइ बि तव्हां ॾींदा आहियो गाॾी अछा हा अछा ॿियो फ़ॉर वीलर वग़ैरह बि ॾींदा आहियो अगरि वधीक ॼणा हुजनि त अछा तात अछा न असां न हींअर ॿ जणा ई आहियूं मतिलबु ॿी कोई कॾी सम्झो फ़ैमिली स वॾी थी हुजे त इन करे मां पुछांव थी केॾीमहिल अछा न त हींअर त मूंखे ख़ाली मां बाईक खपंदी उहो मां ख़ाली मुंहिंजे घोट खां पुछी तव्हांखे ॿुधायांव थी अंजार लाइ जय झूलेलाल